ठीक है आप ठीक है न

हम लोग हम लोग त्यौहार मनाते हैं जैसे दीपावली हुआ छठ पूजा हुआ रक्षा बंधन हुआ ई सब त्यौहार मनाते हैं खाना बनाती है पूरी बनाती है सब्ज़ी बनाती हैं सब रंग के सब्ज़ी अपना का बनाती है अगर सब मिलकर खाते हैं परिवार में त्यौहार अच्छे से मनाती हैं आप लोग क्या क्या करती है तब त्यौहार में कैसे मनाती हैं अपना बुध भगवान के त्यौहार कैसे मनाती हैं अपना औ अम्बेडकर जी के अपना रविदास जी के त्यौहार कैसे मनाती हैं बता सकते हैं

हम लोग तो मनाते हैं तो हलवा लगता है इसमें पूरी बनाते हैं सब लोग जाते हैं तो उसको अच्छा से गान बजान करती हैं अच्छा से मनाते हैं बुद्ध भगवान को त्यौहार अम्बेडकर जी के त्यौहार अपना रविदास जी के त्यौहार अच्छा से मनाते हैं और त्यौहार को सब अच्छे से मनाती हैं हम लोग अच्छे से करते हैं

तो ऊ जे भैया दूज करते उस त्यौहार के पूछते है न हाँ उसमें तो लगता है ओमे नारियल लाती है भाई को अपना कपड़ा पहनाते हैं हाँ मनाते हैं हम सब त्यौहार मनाती हैं